बेराम गैयालासिनो थांनानै थानाया मोनसे बयनिबो थांखि जायो दा आंबो बेखौनो सानो आं दाखिनियाव आंनियाव जेबो बेरामा गैथ'वा होननानै बुंनो हायो आरो इयुनावबो आं बेखौ लांबाय थागोन जिहेतु देहायाव जेबो बेराम आजार दाजाथों आं बेनि थाखाय दासिमाव आं गोबांथार गिदिर बेरामजों आं दिनैसिम साग्लोब जायाखै आरो मालाबा फिसा फिसा बेरामाबो आंनाव फ्राय जानायखौ आं मोना जानो हागौ बेफोरनि माखासे जाहोनफोर दं बे जाहोनफोरनि गेजेराव आं सानफ्रोमबो आंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय आं गिबि गिबियावनो बुंनो हायो आं बल गेलेयो बल गेलेनो जोबोद मोजां मोनो बे बल गेलेनायनि गेजेरजोंबो आंनि देहाया जेबो बेराम जायालासिनो दिनैसिम सानाय सुनायखौ लानानै फ्राय लानानै गिदिर बेरामा आंनाव दिनैसिम जायाखै आरो बेजों लोगोसे आं सानफ्रोमबोनि आंनि खामानियानो जाहैबाय आं जोबोद थाब उन्दुयो आरो बेनिफ्राय जोबोद थाबैनो सिखारनो मोजां मोनो आं उन्दुयो गु बाजियाव बेनिफ्राय आं फुङाव सिखारो ब्रै बाजि आरो सिखारखांनायनि उनाव आं लामायाव जोबोद थाबायो गोबां गोलाव गैयाबाबो आं सानसेयाव फुङावहाय ओरैनो आंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय ब्रैनिफ्राय बा किल'मिटारसिम बा किल'मिटारसिम आं थांलाय फैलाय खालामो फुङाव बे आंनि मोनसे सानफ्रोमबोनि देहायारि एक्सारसाइज होननानै बुंनो हायो बेनिफ्राय आं उन्दुनोसै समावबो आं ध्यान खालामो गोथौ सानहाबो बिसनायाव जिरायनानै उन्दुनायनि सिगां जानो हागौ बेफोरनि थाखायनो दिनैसिम आंनि देहायाव फिसा फिसा बेराम आरो गिदिर बेरामफ्रा सफैयाखै आरो आं आंनि देहाखौ लानानै जोबोदैनो सांग्रां थायो जानाय लोंनायावबो गोबांथार आं सांग्राङै जायो दा बेखिनियानो थेंक इउ